دہلی ایک ایسا شہر ہے جو جو تاریخی عمارتوں اور آثارِ قدیمہ سے بھرا پڑا ہے اور ایسے سیاح جنہیں تاریخ سے دلچسپی ہے اور جنہیں آثار سے دلچسپی ہے تو وہ دہلی میں واقع تاریخی عمارتوں کی سیر کر سکتے ہیں ہیریٹیج وارڈ کے طور پر مثال کے طور پر لال قلعہ ہے قطب مینار ہے پرانا قلعہ ہے اور ہمایوں ٹامب ہے یا پھر تغلق فورٹ ہے یہ دہلی کی معروف عمارتیں ہیں جن کا جنہیں کوئی بھی سیاح جنہیں دیکھنا پسند کر سکتا ہے اس کے علاوہ جامع مسجد بھی ہے اور اگر تاریخی عمارتوں میں انٹریسٹ نہیں ہے دلچسپی نہیں ہے تو یہاں پہ بڑے بڑے مال اور مختلف طریقے کے مال ہیں جنہیں جنہیں جن میں گھومنے کے لیے جایا جا سکتا ہے اور کئی سارے ایسے مال ہیں جو الگ الگ تھیم پہ بنائے گئے ہیں مثال کے طور پر وینس مال ہے جو وینس کی تھیم پہ بنایا گیا ہے جس کے اندر آپ کو واٹر بوڈیز ملیں گی جس میں آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دہلی سے لگا ہوا فریدآباد ہے وہاں پر بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں سورج کنڈ ہے آپ وہاں گھوم سکتے ہیں اور ایک اور ایک جو اور جگہ ہے جہاں پہ آپ مختلف شہروں کی پکی عمارتوں کے جو اسٹیچوز ہیں عمارتوں کی جو تماثیل ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں